हलो जय झूलेलाल बसि सभु ठीकु आहे बिल्कुलु ठीकु आहे ह्म्म ह्म्म ह्म्म हा हा न नज़र में त हूं आहिनि नज़र में आहिनि त महांगी महांगा ॾाढा इन हिते विक्रम विहार में महांगो ॾाढो ॾाढी क़ीमत तमामु वधियल आहे तव्हां खे कीअं फ्लोर खपे या पूरी बिल्डिंग कीअं ख़रीदु कंदव त फ्लोर वठंदव मकान ह्म्म ह्म्म

त उहो त हाणे डिपेंड करे थो न कि तव्हां जो बजट केतिरो आहे केतिरे हिसाब सां तव्हां खे खपे त कहिड़े क़िस्म जो तव्हां खे घर खपे घर त मिली वेंदा त जहिड़ी आहे ॿी त ख़रीदु फरोक्त हलंदी रहंदी आहे न हलंदी रहंदी आहे हा तव्हां बि ॾिसो तव्हां त मां पियो चवां हा मां पुछां पियो तव्हां सोच विचार करे ऐं पोइ ॿुधायो कहिड़े क़िस्म जी तव्हां खे जॻहि खपे त उन्हीअ हिसाब सां पोइ ॻोल्हे करे मां तव्हां खे वरी ॿुधाए सघां थो पर पोइ हां हा हा अच्छा अच्छा हम्म ह्म्म

न पोइ मां कुझु आईडिया हुजे न एक्चुली कुझु त कहिड़े क़िस्म जो खपे त उन्हीअ हिसाब सां ॻोल्हे कुझु ड्राफ्ट करे पोइ मां तव्हां खे उन्हनि जा डिटेल्स ॿुधाए सघां थो न त थोरो ॿुधाए जो वरी करे पंहिंजे दोस्तनि सां ॻाल्हाए वरी कंहिं वक़्ति मूंखे फोन कजो त पोइ मिली सघंदा आहियूं अची ॾेखारींदोमांव न मतिलबु ॾिसो पहिरीं ॿुधाईंदव कॾहिं ईंदव त पोइ फिक्स करे सघिबो न

हा प पहिरीं ॿुधाए जो न अचण खां पहिरीं छाकाणि त थी सघे थो मां मिलां न मिलां त सॼो उन्हीअ हिसाब सां थींदो न त उहो हा हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे अचु जो मां तव्हां जो इंतिजारु कंदुसि ॿुधाए जो पहिरीं ठीकु आहे मूंखे ख़ुशी थींदी जेकॾहिं मां तव्हांजे लाइ कुझु करे सघंदुसि ठीकु आहे ठीकु आहे साईं थैंक यू जय झूलेलाल जय झूलेलाल